हैलो

जी जी प्रणाम

अच्छा अच्छा देखियौ बिहार सरकार के जे छै से सबसँ पैघ जे छै से इकॉनोमीके जे छै से माइनस होयके एखुनका समयमे कारण छै ओ छै अहाँकेँ शराबबन्दी शराबबन्दी से की भेलय हेँ सरकारके जे रिवेन्यू अबय के छलै हेँ आओर जे अबैत छलै हेँ ओहिके ह्रास भेलै हेँ ह्रास मतलब पैघ लेवलपर ह्रास भेलै हेँ आओर सरकारी खजानामे जे छै एहिके बहुत पैघ इफेक्ट एहिपर पड़लै हेँ ठीक छै हँ हँ तऽ एहि चीजके एकटा अहाँ मेन मोटो लऽ कऽ जे छै एहिपर अहाँ लिख सकैत छी एकरा बना सकैत छी आओर दोसर एकटा छै कि अहाँके बिहार गवर्मेंटके की छै ने बिहार गवर्मेंट या कहियौ या बिहारके जे छै से जनता छै इन्स्योरेन्स सेक्टरमे बिहार सरकारके जे पकड़ छै सेहो कमजोर छै अहाँके जतेक आदमी इन्स्योर हेतै इन्स्योरेन्स करबेतै तऽ निश्चित रूपसँ जे छै कि सरकारके जे छै से रिवेन्यू बढ़तै सरकारके टैक्स बढ़तै आओर टैक्सेशनपर जे छै से काज करय के काज छै

देखियौ इन्स्योरेन्स एकटा एहन चीज छै ने जे अहाँकेँ ओहिमे बहुत तरहके टर्म कंडीशन होइत छै तऽ जखन अहाँ इन्स्योर करबैत छियै इन्स्योरेन्स करबैत छियै तऽ पहिले तऽ अहाँ टर्म कंडीशनकेँ पढ़ि लिअ भऽ सकैए अहाँसँ ओ नहि समझमे अबैए नहि यए बूझयमे अबैए तऽ ओकर जे एक्सपर्ट छै या जे अइ चीजके बेसी बुझैत छै हुनकासँ सलाह लऽ लिअ हुनकासँ कि एहितरहके टर्म हम लऽ रहल छी हमरा एजेंट दऽ कऽ गेलथि हेँ तऽ ई यूजफुल छै आओर एहिमे की की प्लान छै अगर अहाँकेँ समझमे नहि अबैए तऽ ओ बुझि लिअ दोसर दोसर कारण होइत छै कि जेभी अगर टर्म होइत छै तऽ ओकरा इन्स्योरेन्स सेक्टरमे अगर कोनो तरहके घटना होइत छै या किछो होइत छै तऽ इन्स्योरेन्सो सेक्टर ओकरा तहकीकात करैत छै आओर ओकरा एहि तहकीकात करयमे एकटा टाइम पीरियड लगैत छै ओ टाइम पीरियड जे लगैत छै तऽ ओकरा लोक की बुझैत छै कि परेशानी ओकरा बुझैत छै तऽ ओ परेशानी नहि भेलै ओकरा इन्स्योरेन्स सेक्टरके ओकरा पूरा अपना सटिस्फैक्शन होयके लेल वेरिफिकेशनके लेल जे समय लगैत छै ओ समय ओ समय तऽ जे छै से लगबाके छै ओ लगतै ठीक छै ने तऽ सेसभ चीज छै आओर इन्स्योरेन्स सेक्टर बढ़िआँ चीज छै हर लोककेँ लेबाक चाही आओर हम करब बात एहिपर बढ़िआँसँ ठीक छै ने ठीक ठीक ठीक